ٹیکنالوجی کے استعمال سے بچوں پر بہت سے نقصان دہ اثرات آئے ہیں جس میں سے کئی تو ان کی یادداشت کو کمزور کرنے میں اور کئی ان کی آنکھوں پہ چشمہ لگوانے میں ان کی آنکھ کی نظروں کو کمزور کرنے اور کئی ان کے کانوں میں بلو توتھ ائیر فوڈ ان سب کا استعمال کرنے سے ہوئی ہیں یہ چیزیں بچوں کو ذہن کو خراب کرتی ہے اور ان کی باہر کی فیزیکل ایبیلیٹی کو بھی ختم کر دیتی ہے اس سے بچے اپنی طرف سے کچھ بھی سوچ پانے میں اچھے نہیں ہوتے ہیں اور اپنی یادداشت بھی کمزور کر بیٹھتے ہیں اس وجہ سے بچوں کو اس وقت موبائل سے دور رکھنا چاہیے انہیں دن بھر میں صرف اور صرف مختصر وقت کے لیے موبائل دینا چاہیے اور انہیں موبائل استعمال کرنے کے لیے کچھ چیزیں دے دینی چاہیے جیسے کہ موبائل استعمال کرتے سمئے چشمے کے لگانا جس سے کہ ان کی آنکھوں پر کوئی اثر ںہ ہو اور انہیں موبائل کم استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ باہر بھی اس باہر کے ماحول میں نکالنا چاہیے تاکہ وہ اچھے سے کام کر سکیں